शिक्षाके ज्ञानके लेली प्रोद्योगिकी उपयोगके फायदा छै कि शिक्षक पाठ्यक्रम आओर संगीत ऑनलाइन सिखा रहल छै बाल बच्चा सबके अहाँके हमर क्षेत्रमे शिक्षक छै जे पढ़ाबय छै सबके ऑनलाइन भी विद्यार्थी सब पढ़य छै कम्प्यूटर आजकल भए गेल छै तकनीकी मोबाइल भए गेल छै मोबाइलसँ पढ़य छै ऑनलाइनसँ पढ़य छै टीचर पढ़ाबय छै कम्प्यूटरपर पढ़य छै अही सबसँ लाभ उठाओल जाइ छै

पाठ्यक्रम जाइ छै संगीत सीखय छै पाठ्यक्रममे भी संगीत सीखय छै ऑनलाइनमे भी सीख रहल छै सिखा रहल छै आजकल बहुत तरहके चललैये ऑनलाइन सुविधा जबसँ भए गेल छै बच्चा सब बेसी काल ऑनलाइन क्लास करय छै ऑनलाइन संगीत सीखय छै कम्प्यूटर मोबाइल लैपटॉप ई सबसँ फायदा उठाबय छै विद्यार्थीके एकर बहुत तरहसँ लाभ मिलय छै हुनका सबके अहिके लेल प्रोत्साहित करल जाइ छै कोना शिक्षाके सिखाओल जेतय बच्चा शिक्षा हर तरहसँ सिखय छै शिक्षा सिखयके लेल ई उत्सुकता राखय छै तकनीकी बढ़ल जाइ छै तकनीकीसँ बच्चा आगा बढ़ल जाइ छै आगा सीखय छै ओहि लेल ई टीचरके भी आसान होइ छै विद्यार्थी सबके भी आसान होइ छै ई छात्रके आओर ओकर शक्तिके कमजोरीके आधारपर सोचय छै सहायता करय छै शिक्षकके कौशल आओर सुसङ्गत आओर वस्तुनिष्ठ तरीकासँ मूल्याङ्कन करल जाइ छै सहायता कयल जाइ छै एकर अलावा लोक कक्षामे प्राद्योगिकीके बढ़ाबय छै शिक्षाके गुणवत्ताके बढ़ाबय छै साथ साथ व्यवसायिक विकासके भी पाठ्यक्रममे उपयोग करय छै कम्प्यूटरके मुख्य शिक्षण प्रणालीसँ बेहतर बनाबय छै ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक प्राद्ययोगिकी पहिलेसँ कहीं अधिक महत्वपूर्ण छै छात्रके पढ़यके आकर्षण सिखयके अनुभव मिलय छै जिससे बिना विचलित हुए विषयसँ अधिक रुचि राखय छै विज्ञानके शिक्षा प्रयोग करलेसँ शिक्षक सुनके लाभ उठा सकय छै ज्ञानमे वृद्धि होइ छै कम्प्यूटर रेडियो टेलीविजन भाषा प्रयोगशाला सब विधासँ उपयोग करय छै शिक्षा प्राप्त करयके लेल ई हुनका अन्दर आत्मशक्ति प्रोत्साहित होइ छै अइसँ विद्यार्थीके पढ़यमे रुचि लागय छै किताबके प्रति ध्यान जाइ छै ऑनलाइन पढ़ाबयके लेल ई मोबाइल चाही कम्प्यूटर चाही अइ सबके प्रशिक्षित करल जाइ छै